जी बोलिए जी सर अच्छा जी जी सर हमारे यहाँ पर सभी के लिए फ्रेश ही खाना बनता है हम जैसे ही कस्टबर आते है ऑडर लेकर हम उनके सामने ही उनको गरमा गरम खाना बना कर देते है नहीं सर हम आपको बिलकुल ताजा खाना देंगे बिलकुल आपके सामने आपके आर्डर के साथ ही बना कर आपको बिलकुल गरमा गरम खाना पेश करेंगे नहीं सर बिलकुल हम फ्रेस खाना खिलाते है सबके लिए जी फेमली के साथ आओगे कितने मेम्बर आओगे आप सर आप जब भी आना चाहोगे वहीं आपको फ्रेस खाना मिलेगा आप सर अपना टाइमिंग बता दीजिए सर आप कब आओगे कब नहीं आओगे हाँ जी बिलकुल सर हमारा रेस्टोरेंट सुबह आठ बजे खुलता है और शाम पाँच बजे तक बंद होता है आप इसके बीच में कभी भी आ सकते हो हम आपको उसी टाइम आपके सामने गरमा गरम खाना पेश करेंगे जी सर हम आपके लिए कुछ भी बना सकते है जो आपके ऑडर के हिसाब से हम आपको खाना बनाएँगे जैसे आपको क्या खाना है जी सर बताइए आपको क्या क्या बनवाना है सर बन जाएंगे

सर रोटियां कौन सी खाओगे आप हमारे यहाँ तंदूरी भी बनती है आटे की भी बनती है आप कौन सी खाना पसंद करोगे

जी सर मटर पनीर बन जाएंगी आपके लिए बिलकुल ताज़ा वो तो बिलकुल रखते है हमारी जो साइड में सोप है वहाँ से जो जरूरी है अवेलेबल करवा दी जाएगी सर टेबल वेबल हमारे पास काफी बड़ा रेस्टोरेंट है सब के लिए टेबल वेबल उपलब्ध है सर जी सर बाजू में ही है हाँ जी आप एक बार आनदो घर से चलदो उस से पहले हम आपको आप हमको कॉल कर लेना आपको उसी हिसाब से आपको आपकी व्यवस्था उपलब्ध करवा देंगे सर आपके स्वागत है हमारे रेस्टोरंट में सर आप जब भी आओ मोस्ट वेलकम